बैंक जाइ छियै ने तब बैंक जहाँ गेलहुँ तऽ बैंक कहलकइ की कहतइ आइ लिंके नहि छै जब गर्मियो एतना लागय छै लागबे करय छै लम्बा अथी दए देलह की कहय छै लम्बासँ लाइन लागल रहय छै तऽ जब लाइनसँ अथी रहय छै तब कहतौ आब लिंके नहि छै इएहे नहि छै वएहे नहि छै आओर की कहय छै बैंकमे एहन अथी छै लिंक नहि छै तऽ बैंकवला एहन छै ने तऽ कहतौ हमरा आबय छियै इने उनेसँ तऽ अथी करिये नहि दै छै जल्दी तब कहतौ टके ओराय गेलइ आइ आउ काल्हि आउ एहने करय छै जब गेलहुँ तऽ बैंकवला कहलक आइ नहि हेतय काल्हि हेतय आब काल्हि अइहऽ तब फेन जब काल्हि एलियै तऽ कहतइ की लिंके नहि छै आओर फेन काल्हि अइहे हँ बैंक की कहय छै हे ई नहि छै तऽ उ नहि छै तऽ लोकसब एहने ठकिके राखि लै छै फेन घुरिके चलि आबय छै फेन काल्हि गेलक तऽ की कहय छै आइ टके नहि छै हूँ बैंकमे कहतइ आइ टके नहि छै तऽ आब की करतइ फेन लोक घुरिके चलि आबय छै एहन बैंकवला छै आइ लिंके नहि छै तऽ कहलक बैंकमे की होइ छै गर्मी रहय छै तऽ कहतइ आब हेबे ने करतइ लिंके नहि छै कल इएह काम छै कल वएह काम छै आओर टके नहि छै वएह छै एहने करते रहय छै करते करते बस दस दिन लगाबय छै बैंको जाइ छियै फेन जब लाइनपर काल्हि जाइ छियै